टेक्नोलॉजी ने मध्य प्रदेश में मनोरंजन को कई तरीकों से प्रभावित किया है जैसे कि पहला मोबाइल गेम्स और ऐप्स लोग अब मोबाइल गेम्स और ऐप्स के माध्यम से घर बैठे मनोरंजन कर सकते हैं इससे बच्चों के शिक्षण भी होती है और वे कई तरीके से खेल खेल सकते हैं दूसरा ऑनलाइन विडिओज़ और स्ट्रीमिंग इंटरनेट के माध्यम से लोग ऑनलाइन विडिओज़ देखते हैं यह उन्हें अलग अलग के क्षेत्रों में मनोरंजन करने का अवसर देता है तीसरा सोशल मीडिया लोग सोशल मीडिया प्लैटफ़ोम जैसे फ़ेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं ताकी वे अपने दोस्तों के साथ जोड़ सकें और नए लोगों से मिल सकें चौथा ऑनलाइन शॉपिंग लोग अब ऑनलाइन शॉपिंग का भी इस्तेमाल करते हैं इससे उन्हें हर तरह से हमें घर बैठ कर समान मँगवा सकते हैं जो उन्हें मनोरंजन का बढ़ावा देता है पाँचवाँ डिज़िटल इंटरटेन्मेंट डिज़िटल टी वी स्ट्रीमिंग सर्विस जैसे कि नेटफ़्लिक्स और ऑनलाइन म्यूज़िक प्लैटफौम ने लोगों को नए तरीके से मनोरंजन का मौका दिया है छठवा वर्चुअल रियलिटी वि आर कुछ लोग वि आर और ए आर के इस्तेमाल किया है जो उन्हें वर्चुअल दुनिया में ले जाता है यह एक नए प्रकार का मनोरंजन प्रदान करता है सातवाँ ऑनलाइन क्लासेस शिक्षण भी अब ऑनलाइन हो रहा है जिससे लोग अपने घर से पढ़ाई कर सकते हैं इससे उन्हें नए ज्ञान का अनुभव होता है लेकिन हमेशा यह ध्यान में रखें की टेक्नोलॉजी का उपयोग सही तौर पर हो ज़्यादा सही टाइम और आशाई इस्तेमाल बच्चे के लिए हमेशा सुरक्षित और सही तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए नहीं तो यह हानिकारक हो सकता है